आप साहब कहीं बाहर से आए हैं क्या ओह दिल्ली से आए हैं अच्छा क्या घूमने फिर बेगूसराय घूमने फिरने आए हैं तो यहाँ का जगह है नौ लक्खा मंदिर है घूमने फिरने का जगह जमंगलागढ़ है ज घूमने फिरने हाँ हाँ हाँ हाँ खोले हाँ खोले हुए हैं तो वो नौ लख्खा मंदिर बिसनपुर में पड़ता है न बस वहीं एक ही जगह दोनों चीज है बस थोड़ा हाँ थोड़ा सा आगे पीछे है न नौ लख्खा मंदिर बिसनपुर पड़ता है न महंत कॉलेज पड़ता है

नवोदय इस्कूल है उधर वो तो हम तो ये यहाँ रहते हैं दुकान पर रहते हैं उतना तो नहीं बताएँगे लेकिन घूमने फिरने का जगह जो है न एक नौ लक्खा मंदिर हुआ काबड़ झील हो गया हाँ सिमरिया है सो सिमरिया के नाम नहीं जाने हैं सिमरिया हो गया नौ लक्खा हो गया कावड़ झील हो गया

तो और साईं मंदिर हो गया लाखों ये सब घूमने फिर हाँ हाँ तो वहाँ वहाँ वहाँ भी घूमने फिरने का जगह है अ विदेशी वहाँ जो है विदेशी पक्षी भी आते जाते रहते हैं हाँ हाँ बंदर भी है वहाँ नाव से नाव नाव पर चढ़ करके इस पार उस पार झ घूम सकते हैं हाँ बंदर भी है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं हाँ सही है जो बंदर को आप जो है